हँ सर प्रणाम

जी जी हँ हँ जी जी जी जी

जी जी जी जी जी सर ई ड्रेस ई ड्रेस जे छै से उपलब्ध भऽ जएतै इसकुलमे कि बाजारमे लिअऽ पड़तै सर जी जी जी जी

हँ हँ हँ देखै छिए बजार जाए छिए तऽ ओतए लै लेबै सर ओतए भेटि जएतै तऽ फेर दऽ लऽ के दऽ देबै सिए ले ठीक रहतै

हँ सर बिलकुल जएबै बजार लऽ हँ लऽ के दऽ देबै सिएमे सिएमे कनि टाइम लगै छै सर दर्जीलग दिअऽ पड़तै तऽ जी जी जी भऽ जएतै सर भऽ जएतै